आङो बेसेनगोनां जिउखौनो जिउ होननानै आं सानो जोंनि बेसेनगोनांसिन सबसे माबायानो जाहैबाय जिउ मानसिनि जिउ बेखौ आं बेखौनो बेसेनगोनांसिन होननानै सानो थाखा फैसाजों आं गोजोननाय मोना थाखा फैसाया बयनावबो थायो थाखा फैसाजों गावजों बेसेन गोनां होननानै बुंनानै आं बेखौ साना जोंनि गोनांसिन माबायानो जाहैबाय जिउ जों संसार जानानै जों गथ' गथायखौ जेरै उन्दै समनिफ्राय फोलावबोयो फेदेरबोयो खस्त'यैब्लाबो जों बेखौनो जों बेसेन गोनां जिउ होननानै बुङो आं आंनि फिसा जा जिखुनु जा दस्रानि बा दस्रानियानो जाथों सोरबायानो जाथों सोरबा माबा हारसा बांगाल बर'आनो जाथों थेवबो आङो जिउनालायो जिउआ मानसिनि थाखाय बिराद गोनां जिउखौ मोननो थाङा जों जोनोमाव जों जिउखौ खनसेल' जोनोम मोननानै जों बेसेन गोसा जिउ होननानै साननानै लायो आंनि साननाया गासैबो जिउनि अनगायै रावबो गैया मानसिनि जिउआ मानसिनि जिउ थासान्दि नोङो अनेकता जों सोरजिनानैबो मावनानै जों आबाद खेति मावनानैबो जों मोजां मोजां बिदिनो जों खस्त' लासेयावबाबो जों बेफोरबायदिनो जोङो मोजाङै जों माबा जोङो गावनि जिउखौ खुंनानै खुंथाय आरो जों मोजाङै संसार जालाङो आङो सानो आंनि संसारा हाजार थाखा फैसा बेसेनानो गैयाजाथों माबायानो गैया जाथों थेवबो आङो आंनि जिउ माबाखौ जिउ खुंनायखौ आङो आं गासैबो न'खरखौ लानानै जोंनि आंनि न'खरखौ लानानै आङो बेसेनगोसा जिउखौ लानानै जाहाथे जोङो जेरावबो जों माबाफोर दाजाथों जेबो जोङो एक्सिदेन्ट टेक्सिटेन्ट माबा माबि बिदि माबायाव अलखदाव दा गोग्लैथों नंनानै बेसेन गोसा जिउखौ आङो सबसे आं बेखौ मोजां बजबनानै लानाय जायो ओमफ्राय बेनो जाहैबाय आङो जिउखौ लानानै आङो एसेबां मिजिं दङ आंहा संसार जालांनांगौ आंनि जिउ आंखौ इसोरा बेसेबां गोबाव हरदों बिसां थासारि हरदों बे माबायाव बे जोनोम खुनसेयाव जेन'बा बे माबायाव जोंनि जिउ गलांसान्दि जों जोंनि जिउआ जेब्लासिम बे आंनि जिउ जेसेबां इसोरा हरदों भगबानफ्रा हरदों बेफोरबायदिनो जोङो गासैबो माबाखौ जिउ जारिमिनखौ जोङो लानानै जोङो आलो गोजोनै सुख सुखियै आं संसार जालांनो लुगैबाय थायो बेखौनो आङो सानो आंनि संसार आरो बयनिबो संसार जानायफ्रा सुख सान्तियै मोजाङै जिउखौ लानानै जोंनि बेसेन गोनां जिउखौ लानानै जोङो गासैबो जों रुजु रुमु संसार जालांनो लुगैयो आङो जोंनि जिउआनो गासैबो मानसिनि जिउ बेखौ जोंनि जिउआ अरायबो थैस' थांस'नि थाखाय बेसेन गोसा जिउ बेसेनगोसा जिउखौ जों लानानै खस्त' खालामनानैबाबो जोङो बिदिनो संसार जालांनो आं आसा मिजिं थायो बेखौनो आं हास्थायबाय थायो आरो जोंनि जिउ बेसेनगोनां जिउखौ जों लानानै अरायसमबो जों बिदिनो जालांबाय थागोन बेखौ आंहा मिजिं दङ आरो मिजिं लागासिनो लायो आङो बिदिनो लालांबाय थाखानांगोन जोंनि माबाया बेनोसै